ट्रेकिं जायगासिम दा बांसिन मैला नुनोमोननायालाय मोनखादोंखा मानो होनोब्ला दानि जुगाव मानसिया गावनि फेसनखौल' मिनथियो नेचारनि फेसनखौ मिथिया एसेबो नेचारखौ माबायदि लाखिनांगौ माबायदि थांनांगौ मानो साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेफोरखौ मिनथिना लानाया गोनां ट्रेक्किंआव थांनाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय बे जायगाखौ बे जायगानि नुथाय बे जायगानि जा समायना रमायना मिथिंगायारि नुथाय बे नुथायखौ नों जुदि गाज्रि खालामोब्ला जोंनि आबहावाया माखासे गुबुंले जालाङो दा साखोन सिखोन लाखिनांगौ जायो मानो होनोब्ला आबहावाखौ मैला खालामोब्ला जों इयुनाव थांना थानायाव गोब्राब जागोन जोंनि बे इयुन जोलैया थांना थानाया गोब्राब जागोन दिनै जुदि आबहावा बुंनो थाङोब्ला मिथिंगानि गासैबो बुजिगोन जेरै दंफां लाइफां जों बिफां मैनलिथ' बिफां त' बिफांआव जुदि जों बिफां जुदि दाननानै जुदि जों बायदिसिना रोखोमनि बिनि बिफांनि न' बायदिसिना खायोबाथ' होमबा बे समाव बे समाव जोंनि आबहावाया लासै लासैनो गाज्रि जालांनो हमो दा ट्रेक्किं खालामनाय समाव आबहावाखौ माने एकदम साखोन सिखोन लाखिनाया बिराद दरखारि आरो मानो होमब्ला जे जायगायाव साखोन सिखोन बे जायगायाव माने बेमार आजारनिफ्रायबो गोजानाव थानो हायो माने मोनसे जायगानिबो नाम थायो मिथिंगायारिबो मोनसे नाम थायो बेयाव बै जायगायाव ओरैबायदि साखोन सिखोन बै जायगायाव मानसिफ्रा जोबोर मोजां बेबायदि आरो लोगोसे मिथिंगाजों लोगोसे मानसिजोंबो सोमोन्दो थायो आबहावाखौ जेसेबां साखोन सिखोन लाखिगोन बेमार आजारनिफ्राय एसेनो गोजानबो जानो हागोन बेनो आरो बाबांसिन जुदि ट्रेक्किंआव थाङोब्ला हानायमानि माने साखोन सिखोन लाखिनाया जोबोर इम्प'र्टेन्ट